हँ अबैत छथिन बड़ सुंदर व्यवस्था छै सब चीज दबाइ पानि सब चीज छै सूई तूइ सब छै रहैत छै सबटा हँ सब चीजके दबाइ छै इमर्जेन्सी पड़ैत छै तऽ गाड़ियो छै एम्बूलेंसो छै बाहरो लऽ जाइ लऽ हँ नर्स कम्पाउण्डर सब छै हँ अपन अपना जेहन सुविधा व्यवस्था होय व्यवस्था बढ़िआँ छै एतऽ खाना पीना सेहो भेटैत छै होस्पिटलमे मरीजके हँ दिनमे दालि भात सब्जी पेसेंटके अंडा भेटैत छै सेब भेटैत छै दूध भेटैत छै ब्रेड भेटैत छै आ ओहन सब इमर्जेन्सी रहैत छै तऽ बाहरो भेज दय छै ट्रांसफर कऽ के गाड़ी एम्बुलेंस रहैत छै एम्बुलेंससँ बाहर भेज दय छै रातियोमे खाना दय छै रोटी सब्जी दूध हँ सब चीजके होस्पिटलमे व्यवस्था छै बढ़िआँ होस्पिटल छै साफ सफाइ सब छै कतहुँ गन्दगी फंदगी नहि छै आ अपन अपन सुविधा छै कतेक लोक अपन होस्पिटलोके खाना खाइत छै आ कतेक लोक बाहरोसँ अपन खाइत छै आ दवाइ बीरो होस्पिटलोसँ भेटैत छै आ डॉक्टर साहब बाहरोसँ लिख दय छथिन आ जे दुःखके दवाइ होस्पिटलमे नहि छै से दुःखके दवाइ बाहरसँ लिख दय छथिन

सँ चलैत छै तऽ बाहरोसँ दबाइ लिख दय छथिन आ अपन होस्पिटलोसँ दबाइ चलैत छै सब रङ्गके सबके दुःख सब रङ्गके छै ने तऽ सब रङ्गके दबाइयो छै आ ओना कम्पाउण्डर छै बाइ सब छै ममता सब छै आशा सब छै सब छै बढ़िआँ होस्पिटलमे व्यवस्था छै आदमीकेँ सुविधा अनुसार नीक छै सब किछु दवाइ बीरो लाबऽमे ई छै दूरी नहि छै लगेमे दवाइ सब चीज भेटैत छै प्राइवेटो दवाइके दोकान सब बाहरमे छै अपन जेकरा कमो आदमी छै सेहो जल्दीसँ जाके लऽ आबि सकैत छै पेसेंटके छोड़िके आ ओना आशा छै ममता छै सब अपन देखभाल पेसेंटके करैत छै आ नर्स नर्स सब सेहो देखभाल करैत छै आदमीके ओतेक आदमीके परेशानी नहि होइत छै हँ से छै सब चीजके दवाइके व्यवस्था बढ़िआँ छै आ ओहो जेहन सनके रहैत छै मरीज तेहन काज कयल जाइत छै यदि एतऽ सम्हरैत छै बढ़िआँसँ इलाज भऽ जाइत छै तऽ एतऽ राखैत छै नहि बढ़िआँसँ दवाइ बीरो होइत छै बुझैत छै नहि ठीक हेतै तखन बाहर भेज दय छै तऽ बाहरो लऽ जाके की अथी छै ऑक्सिजन बला गाड़ी सब छै एम्बुलेंसोमे सब सुविधा छै किलोमीटरके हिसाबसँ पाइ लय छै आ सरकारी छै जेकरा मतलब अपना गाम घरके छै अपना जिलाके ओकरा पाइ नहि लागैत छै जे कनि दूरी छै दश किलोमीटरके तेकरा पाइ लागैत छै हँ ओहिमे सब रङ्ग आदमी छै दश बीस अपना चाय नास्ताके लेल दऽ दिऔ आ अपन पहुँचा दय छथिन